ہاں ہلو کہہ رہا ہوں میری بات پولس سے ہو رہی ہے جی اصل اصل میں جو ہے نا سر میرا وہ میں ایک گھومنے گیا تھا لال قلعہ تو لال قلعہ میں گھومنے گیا تھا وہاں پہ میں میرا موبائل چوری ہو گئی میں اصل بھیڑ بہت زیادہ تھی میں دھیان دیا نہیں جیب میں رکھا ہوا تھا تو کسی کسی نے آیا پیچھے سے نکال کر کے بھاگتا رہا پھر میں نے اسی لیے میں جی آپ کو میں فون کیا ہوں جی جی جی بولیے

اچھا درج کرائیں گے جی جی

اچھا جی

اچھا جی جی

جی جی جی جی اچھا ٹائم لگے گا اچھ اچھا سر یہ بتا رہے تھے کتنا ٹائم لگ جائے گا یہ مل جائے گا نا آسانی سے جی جی جی جی جی جی سا سارا سر سنیے جیسے موبائل جس کمپنی کا تھا وہ سا جہاں سے لیے تھے دکان کا بھی نام لکھنا ہے ہر چیز ایڈ ایڈریس پورے لکھنا پڑے گا کیا جی جی جی جی جی جی جی جی

جی جی جی جی جی